असांजे इलाइक़े में वोडाफोन एअरटेल ऐं जिओ वग़ैरह इस्तेमालु थींदो आहे ऐं नेट टाटा स्काय ऐं ब्रोडबैंड अं चालू आहे जेके असांखे उन मां ॾाढी सहुलियत आ्हे ऐं माण्हू घणो पसंदि कंदा आहिनि